में जेल्लै पैह्ले पढ़दी तां मिगी डोगरी दे बारै च पता बी नेईं हा मतलब ऐसी में डोगरी बोलदी ही पर में डोगरी सब्जैक्ट कोई रक्खेआ निं हा ते में बोलदी बी घट्ट ही पर पढ़दी निं ही मिगी पढ़ना आंदी निं ही ते में ट्वैल्फ्थ तक्क जेल्लै पढ़दी ही ते में डोगरी दा कोई सब्जैक्ट बी रक्खे दा हा उत्थें डोगरी सब्जेक्ट ऐ बी निं हा में डोगरी भी जेल्लै में कॉलेज एडमिशन लैती तां में डोगरी सब्जैक्ट रक्खेआ ते भी मिगी मैडमें पढ़ना सखाया ते ओह्दे ते ओह्दे आस्तै मिगी एह् बड़ा सब्जैक्ट डोगरी बड़ा अच्छा लग्गेआ ते मैम नै मिगी सखाया ते अच्छा लग्गेआ ते में एह्दे आस्तै अग्गें बी जेल्लै में पढ़गी ते डोगरी गै डोगरी गै सब्जैक्ट रक्खना ऐ ते एह्दे आस्तै मिगी डोगरी जेह्ड़ा सब्जैक्ट ऐ ते ओह् अच्छा लग्गेआ ऐ में डोगरी बी हू'न मिगी डोगरी बी बोलना आंदी ऐ पैह्लें ते में डोगरी बोलदी बी निं ही जेल्लै में कॉलेज च एडमिशन लैती ते भी में डोगरी सब्जैक्ट रक्खेआ ते मैम ने मिगी समझाया ते में तां समझी ते हू'न मिगी डोगरी बोलना बी आई जंदी ते लिखना बी आई जंदी ते ओह्दे आस्तै मिगी डोगरी सब्जैक्ट अच्छा लग्गेआ ते में तां एह् रक्खेआ ते अग्गें बी डोगरी च गै करना चाह्न्नी आं ते अग्गें बी किश कोई करगी ते में डोगरी च गै करनी ऐ ते मिगी मैम नै पैह्लें पैह्लें शुरू शा मिगी उ'नें पैह्लें पढ़ना सखाया प्ही उ'नें अच्छी तरह कन्नै जेह्ड़ी मैम असेंगी डोगरी पढ़ांदी ओह् अच्छी ही उ'नें बड़ी अच्छी तरीके कन्नै समझाया असें ई होर उंदी समझ बी आई ही ते हू'न असें डोगरी बी बोल्ली लैन्ने ते एह्दे आस्तै जेल्लै में कॉलेज जेल्लै में स्कूल पढ़दी ते मिगी डोगरी सब्जैक्ट पता बी निं हा की डोगरी सब्जैक्ट बी ऐ किश हू'न जेल्लै में कॉलेज आई इत्थें आई तां पता लग्गेआ डोगरी सब्जैक्ट बी ऐ तां में ओह्दे आस्तै ते में एह्दे आस्तै बी सोचेआ मिगी डोगरी बोलना बी आई जाह्ग ते ओह्दे आस्तै में डोगरी सब्जैक्ट रक्खेआ कॉलेज आइयै होर मैम ने अच्छी इ'न्ना अच्छा समझाया कि असें ई डोगरी समझ बी आई हू'न बोलनी बी आई बोल्ली बी लैन्नी होर समझी बी लैन्नी ते में अग्गें बी कोई पढ़ना चाह्गी अग्गें करगी किश बी तां में डोगरी सब्जैक्ट च गै करनी ऐ क्योंकि में डोगरी अच्छी तरह कन्नै बोल्ली सकनी होर बडी इंटरस्टिंग डोगरी ते एह्दे आस्तै में अग्गें बी डोगरी गै पढ़नी ऐ ते डोगरी अच्छा सब्जैक्ट ऐ इक्क